हलो हलो हलो तव्हां जयश्री मैडम था ॻाल्हायो मां स्कूल जी टीचर थी ॻाल्हायां हा मां तव्हांखे हिन करे फ़ोन कयो आहे की तव्हांजो जो जेको पुटु पढ़ंदो आहे असाजे क्ले स्कूल में राहुल त हुन जूं कुझु माक्स घटि आयूं आहिनि इतिहास में हिसाब में ऐं साइंस में उहो वीक आहे त मां चाहियां थी मां हुनखे स्कूल खां पोइ हुन खे एक्स्ट्रा क्लास खणी वठां त तव्हांखे कुझु ऐतराज़ु त न थींदो मैडम न तव्हांखे हिन में कुझु बि न करिणो आहे मैडम मां हुनखे पंहिंजे तरफ़ा हुनखे साणु विहारे करे हुनखे जीअं सबजैक्ट्स आहिनि हुनखे मां पूरो कंदमि त भले तां हुनखे स्कूल खां पोइ विहारे करे मां करे सघंदी आहियां अच्छा उहो बस में ईंदो आहे हा त तव्हां बस वारे खे रिक्वेस्ट करे सघंदा आहियो न की मुंहिंजे ॿार खे थोरो पढ़ाईंदी टीचर त थोरो लेट अचण लाइ हा मैडम अगरि तव्हां पाणि अची करे वठणु वठी वेंदा हुनखे या त कोई तव्हांजो रिलेटिव में हुजे हुनखे चयो वठी वञण लाइ हा त स्कूल छुटणु स्कूल छुटण खां पोइ मैडम कलाकु मां हुनखे वठंदमि इस्कूल में त तव्हां हिन खे टिफ़िन जेको आहे खाइण लाइ थोरो वधीक ॾिजो ताकी उहो थोरो स्कूल खां पोइ बि खाई करे मूं सां गॾु वेई सघे न घटि में घटि करे तव्हां घर जी रोटी हुनखे ॾिजोसि छोजो ॿाहिरि जी रोटी में हुन सुस्त थी वेंदो पोइ पढ़ाइनि में हुनजो इंट्रेस्ट न ईंदो हा मैडम तव्हां जी महिरबानी थींदी मैडम छो जो असांयो ॿारु आहे मूंखे न खपे कि हिकु ॿार जे करे मूंखे अॻिते मूंखे अञा ॿुधणो पिए ऐं मूंखे त मां चाहींदमि की मुंहिंजा ॿार सभु अॻिते वञनि ऐं इहो हिकिड़ो ॿारु हिकु पुठियां रहिजी वञे मूंखे न वणंदो इहो ऐं तव्हां पाणि बि घर में हुनखे ध्यानु ॾियो पढ़ाइण जे करे जीअं मां हिनखे हिते थी पढ़ायां तीअं ई तव्हां पंहिंजी कोशिशि कयो या टूशन क्लासिस हुनखे लॻायो चयोसि भई टीचर हिनखे ही ही पढ़ायो आहे अॼु अलॻि अलॻि सबजैक्ट्स मां हिकु हिकु पढ़ाईंदमि मां हुनखे अॼु इतिहास पढ़ायो त मां इतिहास पुरो कंदमि वरी ॿिएं ॾींहं ते हुनखे मां हिसाबु पढ़ाईंदमि वरी टे ॾींहुं ते साइंस पढ़ाईंदमि त हीअं करे तव्हां टूशन में हुनखे टीचर खे चयो की स्कूल जे टीचर हुनखे ही सभु पढ़ाइनि था तव्हां बि हिनखे ई ई कवर करायो ताकी हुनखे अछियूं सुठियूं मार्कियूं मिलनि महिरबानी